गेलेनाया मोनसे जोंनि देहानि थाखायबो माखासे गोनांथि दं

गेलेनायजों लोगोसे जों जोंनि देहाखौबो अनेक स्त्रंयै लाखिनो हायो फरायनायजों लोगोसे बेखौबो जों जुदि लांफानो हायोब्ला गेलेनानैबो नों मानसि जानो हायो अनेकआनो हादों दा जेरैहाय नाय खृष्टार खृष्टियान रणालडमोन बायदिया जोंनिफ्रायबो फैहांबायमोन हलिचरन नारजारि आरो दुर्गा बर' बिसोर सानैया जोंनाव एसे फैहांबायमोन दा गेलेनाया जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा दं जों देहायारिखौनो होन बा माबा मोनसेखौनो होन नों फरायनानै जों जेसेबां नाम मोनगोन जों गेलेनानैबो जों एसेबांखौ नामखौनो खामायनो हागोन दा जेरैहाय सोरबा सोरबा जोंनि भारतनिफ्राय क्रिकेटार दं रहित सर्मामोन बायदि बिरात कलिमोन बायदि एम एस धनिमोनबायदि दा राहुल सेबागमोनबायदि दा बेफोरबादि जोंहा गोबां गेलेगिरि बिथांमोन दं दा गेलेनानै बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो मा नाम खामायबोबाय बा मुंदांखा जाबोबाय दा जोंबो बेफोबायदिखौ जुदि नोजोरबोनानै जोंबो गेलेनायखौ नागारालासिनो जोंबो उन्दैनिफ्राय गेलेबाय थायोब्ला जोंबो नितसय माबा मोनसे जाहैनो हागोन आं बेखौ सानो आरो मुलाम्फाया जोंहा बेहायनो गेलेनायाथ' जोंहा बेयाव सोरबा थाउन सहरनिजों खोथा गैया बा गामियारिजों खोथा गैया नों गेलेनाया जुदि मोजांब्ला गामिनिफ्रायबो थांनानै नों सासे मानसि मोजां मानसि बा सासे गेलेगिरि जानानै हागोन दा गोबां बिफाननि बा गोबां आयदानि गेलेनाय खेला दं बिफोरखौ नोजोर बोनानै जोंबो बबेबा मोनसे नों खेलाखौ गेलेयोब्ला नों थि बे खेलाखौ लानानैनो बे मोनसे खेलाखौनो नों गेलेबाय थानांगोन आरो नों बेनिनो माखासे रोंनो गोनां जायखौ जों इंग्लिसआव कचार होननानै बुङो बे कचारफोरखौ नों लोगो मोनलांबाय थागोन आरो नों बेनिफ्राय कच लाबाय थानांगोन बा कर्च लाबाय थानांगोन दा बेफोरबायदियैसो नों सासे मोजां गेलेगिरि जालांनो हागोन थिक बेफोरबायदिनो नों दौ दाब्ला गामियावनो गेलेबाय थायो होननानै गामियावल' गेलेबाय थाब्ला जानाय नङा नों देरनो नागिराब्ला थिक बेफोरबायदि नों गोजौ लेभेलआव थांबाय थायोब्लाथाय नों अनेक मोनलांबाय थागोन बेसेबांखि दावखोलांगोन नों एसेबांखि गोजौआव नों मोनहैबाय थागोन थिक बेफोरबायदिनो सानसे समाव नों मोनसे सासे बा मान होनगोन बेखौ स्टेट प्लेयार थिक बेफोरबायदि जालांग'नो हायोब्लाथाय नोंहा मोनसे आसा थाहैबाय थिक बेफोरबायदिनो नोङो स्टेट प्लेयारनिफ्राय जुदि नों इन्टारनेसनेलआव जुदि गेलेनो मोनोब्ला नोंहा अनेक माने मुंदांखा जाबाय बा बर'नि गेजेरावनो जा सोरनिबा सोरबा हारिनि गेजेरावनो जा थिक बेफोरबायदिनो सासे मोजां गेलेगिरि नों जुदि जानो हायो आरो दा बेफोरनो जोंनि मुलाम्फाया